अहाँके पसन्दीदा खेल कोन अछि आर अहाँके ई किएक नीक लगैत अछि हमरा पसन्दीदा खेल कबड्डी अछि क्रिकेटो अछि लेकिन आओर बहुत तरह के खेल छै लेकिन हमरा तैयो सबसे बेसी नीक कबड्डी लगैया कबड्डी मे हम जखन देखै छियै लोक के लोक पकड़ि पकड़ैत तऽ हमरा से बहुत नीक लगैया आओर ओहिसँ की होइ छै जे माटिओ से बहुत जुड़ाव होइ छै ताहि दुआरे हमरा कबड्डी बड नीक लगैया आओर कबड्डीसब आगे जाके प्रोफेसनो बनि सकै छै क्रिकेट मे की छै बहुत पॉलिटिक्स आबि रहल छै राजनीति आबि रहल छै ताहि से बहुत दिक्कत भऽ रहल छै लेकिन कबड्डी मे आब लोकसब अखन कम कऽ रहल छै किएकि एडवांस खेल जेना फुटबॉल क्रिकेट सब पर बेसी ध्यान देल जा रहल छै कबड्डी जे बहुत पुरान खेल छै ताहि पे बहुत कम ध्यान दे रहल छै से गलत छै हमरा कबड्डिए बेसी नीक लगैया हम चाहे छी जे हमरा कबड्डिए मे अपन जे छै कैरियर बनाबी कबड्डी मे बहुत नीक लगैया कबड्डी मे हमरा प्रेरणा छथि प्रदीप नड़वाल सुरेन्दर नड़वाल आओर बहुत तरहक जे भी खेला रहल छथि हमरा ओसबटा नीक लगै छथि हमरा ताहि दुआरे सबसे नीक गेम कबड्डीए लगैये